ई जे जनेउके छै संस्कृति परम्परा आइकाल्हि ई मतलब गामसबमे ई संस्कृति परम्परामे ई गानासब होइ छै महिलासबके सब एक झुण्ड बनाकऽ गाना गाबै छै पाँच दिन तक रहै छै मतलब भोज रहै छै घर सबमे आओर ई मतलब ई लड़कासब लड़काके जे पण्डितजी जनेउ पहिराबै छै आओर मन्त्रो कानमे दै छै आओर ई मतलब ई हमर सबके परिवारमे होइत रहै छै आओर ई ई जे छै बलिसब मतलब ईसब बलि बकरी बकरासबके जे काटै छै ओहोसब हमरसबके कुलदेवी सबके मतलब पड़ै छै भोगसब लगाबै छै पाँच दिन तक लोक इएह सबमे लागल रहै छै